डांस करे असां पंहिंजी एक्टिविटी ॾेखारे सघूं था की असां नचण टुपण में केॾा अॻियां आहियूं हुन सां माण्हुनि जो मनोरंजन करे सघूं था घणेई तहिंवारनि में बाॻ वठी सघूं था बेरो वठी सघूं था असां पंहिंजो कलाकारी ॾेखारे सघूं था हीउ त असां जा थी विया हुन खां पोइ रही शरीर जी ॻाल्हि डांस करण सां घणेई बीमारियूं दूरि थींदियूं आहिनि नचण टुपण सां शरीर हल्को रहंदो आहे शुगर पेशंट लाइ ॾाढो सुठो आहे शरीर में वजन कान वधंदो घणई बीमारियूं दूरि थींदियूं एक्सरसाईज़ करण जो बहानो सुठो मिली वेंदो खाइणु पीअणु जेको माण्हूं वधीक था खाइनि उन्हनि लाइ बि नचणु टुपणु ॾाढो सुठो आहे शरीर लाइ ॿी ॻाल्हि ई सभु ॻाल्हियूं हिकु हंधि नचण सां मन एॾो शांति थींदो आहे शरीर हेॾो हल्को लॻंदो आहे व ऐं मन जी ख़ुशी एॾी ख़ुशी थींदी आहे की हा असां ई करे सघूं था ज़रूरी न आहे सन्नियूं छोकिरियूं फिट फाईन छोकिरा ई नची टुपी सघनि था न जेके हेल्थ में आहिनि उन्हनि जे हॉबी आहे नचण त हू नची सघनि था पंहिंजे मन जी ख़ुशीअ खे वधाए सघनि था घणे ई चाटाभेटियुनि में भेरो वठी सघनि था घणई तरीक़े जा उपहार जीते सघनि था पंहिंजो नालो रोशन करे सघनि था अॼु कल्ह त टी वी में बि अहिड़ा घणेई प्रोग्राम ईंदा आहिनि जंहिंमें नन्ढा नन्ढा ॿार वॾा हुननि जा मिट माइट वॾा पोड़ा सभु नचनि पिया टुपनि पिया एक्सरसाईज़ में बि नचण जो हिकु मेन पार्ट आहे घणेई तरीक़े जूं योगाऊं एक्सोसाईज़ करे पोइ हिकु पार्ट अहिड़ो थींदो आहे जंहिं में असां खे नचायो टुपायो वेंदो आहे जंहिं खे जहिड़ा गाना वणनि कंहिं खे फिल्मी गाना था वणनि कंहिं खे भॼन था वणनि जेके गाना पाण खे वणनि था कंहिं खे इंग्लिश सॉन्ग था वणनि त उन्हनि पंहिंजी ख़ुशीअ लाइ कमु कंदे कंदे पाण हू गाना हलाए नची सघूं था एक्सोसाईज़ करे सघूं था शरीर खे हल्को फुल्को महिसूसु करे सघूं था मन जी ख़ुशी करे सघूं था ख़ुशीअ लाइ सभीनि खां वॾे में वॾो पार्ट आहे डांस अॼु कल्ह जे ज़माने में डांस अहिड़ी थी वियो आहे सभु ॿार डांस में अॻियां थी विया आहिनि पंहिंजी हंडरेड परसंटेज डांस में ॾेई रहिया आहिनि नर्सरी क्लास खां वठी टुवेल्थ क्लास ताईं जा ॿार बि डांस जी एक्टिविटी में अॻियां अचण वा अची विया आहिनि पंद्रहं अगस्त छबीस जनवरी दो अक्टूंबर हेड़ा घणेई फंक्शन थियनि था जंहिं में ॿार देश भक्ति गाननि ते सिंधी गाननि ते पंहिंजो डांस जो प्रोग्राम ॾेखारे कलाकारियूं ॾेखारे माण्हुनि जो मन मोहीनि था मन लुभाइनि था ॿियनि खे बि ख़ुशि कनि था ऐं ख़ुदि बि ख़ुशि रहनि था हिननि सां हिननि खे घणई फ़ाइदा आहिनि पहिरियों फ़ाइदो इन्हनि जो नाले थिए थो ॿियों फ़ाइदो माइटनि जो बि नालो थिए थो माइट बि ख़ुशि थियनि था असां जा ॿार के न के कलाकारीअ में अॻियां आहिनि टियों फ़ाइदो इन्हनि खे उपहार मिलनि था चोथों फ़ाइदो ख़ुदि बि ख़ुशि वॾा बि ख़ुशि नन्ढा बि ख़ुशि माइट बि ख़ुशि ऐं परिवार जा ॿिया घणेई मेम्बर बि ख़ुशि की असां जा ॿार डांस जी कलाकारीअ में अॻियां आहिनि पंजो फ़ाइदो हिन सां शरीर तंदुरुस्तु स्वस्थ फिट फाईन रहे थो का दवा दारुं का गोरी वठण जी ज़रूरत नथी पवे का जिम जॉईन जी ज़रूरत नथी पवे डांस असां इन ई तरीक़े जा घणेई ॿिया बि फ़ाइदा आहिनि त पाण डांस करे पाण बि ख़ुशि रही सघूं था ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रखी सघूं था